जय झूलेलाल असांजे जीवन में बिजलीअ जो त ॾाढो ई महत्त्व आहे जीअं त घर में पहिरियों ई घर में असां मींस की जीअं ई अंदरु ईंदासीं त पहिरियों त मथे घरु हुजे त पहिरियों त असांखे लिफ्ट खपे उहा बि बिजलीअ सां हलंदी वरी जीअं ई असां घर में अंदरु मींस की घरु असांखे दरवाजो खड़िकाइणो हूंदो त बैल वॼाईंदासीं टिंग टॉंग त उहा बि बिजलीअ जी आहे वरी दरवाजो खोले जीअं ई असां अंदरु हलियासीं त पहिरियों सभु लाइटियूं चालू कंदासीं पंखा चालू कंदासीं उहे बि सभु बिजली ई आहे घर में ॾिसो भई वॉशिंग मशीन आहे त वॉशिंग मशीन लाइ भई पाणी बि खपे त बिजली बि खपे पर असां जंहिं महिल वॉशिंग मशीन हलायूं था त अगरि असां हुन टाइम असांखे भई बिजली जे करंट खां बचिणो आहे त असां रबर जी चम्पलु पाए करे कमु कंदासीं त असांखे करंट लॻण जी शकयता घटि रहंदी ॿी ॻाल्हि घर में जेके बि वाइरियूं आहिनि उहे अगरि छुटियूं आहिनि त उन्हनि खे बि असांखे कवर मींस की करणु खपे छाकाणि त असांजो कंहिं महिल बि हथ लॻण सां करंट अची वेंदो त बिजली फ़ाइदेमंदु जेतिरी आहे होतिरी वरी नुक़सानु कंदड़ बि आहे अगरि सम्झो कंहिं महिल बिजली जो वाइरियूं छुटियूं आहिनि ऐं अगरि थोरो गैस जो थियो त बाहि बि लॻी सघंदी त सॼो घरु ख़लासि असांजो त माना फ़ाइदा बि आहिनि त नुक़सान बि आहिनि पर बिजलीअ खे अगरि असां संभाले करे हलऊं त असांजो जीवन सुलभ थी वेंदो बिजलीअ सां फ़ाइदा घणेई आहिनि त नुक़सान बि घणा ई आहिनि जेतिरो असां बिजली सां संभाले करे हलंदासीं मींस की सम्झो त बाथरूम में गीजर आहे प्रेस आहे वॉशिंग मशीन आहे अटे जी चकी आहे मींस के छा चइबो आहे मिक्सर आहे सभु बिजलीअ सां हलंदा आहिनि पर जेतिरो थी सघे असां हुननि खे थोरो संभाले करे हलाईंदासी त उहे असांजे लाइ फ़ाइदेमंद बि आहिनि ऐं जीअं अगरि असां थोरी थोरी बि मिस्टेक कईसीं थोरी बि भुल कईसीं त उहे असांखे नुक़सान बि ॾेई तां सघनि बिजलीअ करे असांखे नुक़सान बि थी थो सघे जय झूलेलाल